म्हाका रांदपाची आनी वेवसायी करपाची कला आसा रान रांदपाची कला म्हणजे गोंयचें जेवण कोरीयन जेवण वेवसायीक म्हाका लोकां कडेन उलोवपाक खूब आवडटा आनी आमच्या वेवसायाचेर लोकां लोकांक आमी समादान करता